सुल्तान पूर राय सेन गौर गंज अबदूला गंज भोपाल मंडी दीप झांसी उरई कानपूर लखनऊ आगरो बनारस दिल्ली अहमदाबाद हैदराबाद सिकंदराबाद नादेड महाराष्ट्र बैंगलोर कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा